جی جیسے آپ نے سوال کیا کہ اردو زبان میں محاورے ہیں پسندیدہ محاورے جی دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان بھی روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے محاوروں اور کہاوتوں سے مالا مال ہے اردو زبان میٹھی زبان ہے شیریں زبان ہے بلکہ کچھ لوگوں نے کثرت محاورہ کی وجہ سے اردو کو دوسری زبانوں پر فوقیت دی ہے